हेलौ मा खबर जाया मानि दैलाव लाव जाखो माथो जाफेरामोन दैखौथ' जों आङो लगायफेराथ' ए है आं दै लगायफेराथ' दै गायखेरआनो खायसे नै मोसौआनो फाथ्ला हाय गन' जाया खोनाबाय ए नै बेखौनो माथो बयबो लायो थोलाय लायैसो ओमफ्राय माथो कमफ्लेन खौनो होफेरा रावबो दिनैसो नोंनिफ्राय आरो कमफ्लेन मोनलायबाय आंहा ए दे दे ओमफ्राय माथो बेखौनो बयबो लोङो बयबो जेवारि लायो जेबो कमफ्लेन मोनफेराखैमोन आङो ए ए ए बाब फैसाखौ खम हरलायलायसै आयै आंथ' बिदि खालाम फेरामोनहाय नानि ओमफ्राय दा माथो एबारनिफ्रायथ' मोजां आथ' मोजां खामोन जेबो गाज्रि जाथाराखैमोन मानोथो बिदि जालायखो कमफ्लेन मोनफेर थारामोन आङो जेरावबो जेरावनो हरो बेनो मोजां मोजांल' होनोमोन मारैथो बिदि कमफ्लेन मोनलायखो नै दे ओइबारनिफ्राय मोजां हरनोसै आङो मोजाङै माबानोसै औ औ दे गायखेरखौथ' आं लगायामोन बे फिसाफ्रासो लगायो बिसोरबो मा मा खालामो एखनबा माबायदि खालामो बेनो आरो औ दे दे सना औ आइयौव खम हरलाय लायसै आरो बिदि दे दे ए कमफ्लेन मोनफोर थारामोन हाय बिदि मानोथो बिदि फाथ्ला जालायखो न'आव बोथ' बेखौनो लोङो ए गावोबो नामा साहा फुदुंबा ए है मोजाङै थाखो थाखो फुदुं नांगौहाय गरमआव ए एखनब्ला आरो फ्रिसआव गोबाव दोनबाबो गावो थानदानिफ्राय गरमआव होबा फ्रिस आव दोननानै गोबाव दोननानै फुदुं फिनबाबो गावो एखनब्ला आंनाबो बिदिनो गावो न'आव लोंनो औ दे दे दे कमफ्लेन होनांलाहाय जेरावबो आंहा जि दुखु मोनबाय औ दे दे जाबायना दोनसै औ दे दे